आंहा बिब' सासे बिदा सासे दङ आंनो दुइसिन आंनि आब'आ हाबा जाबाय आरो आदाया हाबा जायाखै आब'नि नामखौ दिङा होननानै बुङो दिङा गयारि आदानिया दैथुन दैथुन गयारि जोङो उन्दैनिफ्रायनो ज' थाबोनो मोनाखै उन्दैयावनो आदाखौहाय हस्टेलआव दोनहैदों आरो फरायनो उन्दैयावनो दोनहैदों आरो आब'जों थानो मोनदों दसे सम किन्थु बिखौबो एसे गिदिर देरनानैहाय आमायनाव दोनह'रदों फरायनो आंल' थानाय जादों न'आव बिनि उनाव आब'आ द' थाखोआव मोनबा फैदों न'आव बेनिफ्राय गामि खाथिनि फरायसालियावनो लाहैदों आरो ओमफ्राय बेयाव जोङो ज' थानाय जादों एसे गोबावानो हाबा जाजासिम ओमफ्राय आदाजों थानाय जायाखै आरो ज' जोङो अनलायोमोन मालाबा नांलायोमोन मालाबा बुलायोबोमोन मालाबा गोरोबलायो होनब्लाबो जोङो बांसिन अनलायनानै थायो आरो बांसिन गोरोबलायनानै थायो बांद्राय नांलायबाबो दसेल' बांसिनानो अनलायनानै थायो जोङो ओमफ्राय आदाजों बांसिनानो ज' थानाय जाया दासिमबो थानाय जाया बियो न'आव थायो आं दा लजिंआव थायो जोङो ज'खौनो थानाय जाला सिगां जा एसे ज' थानो मोनबाय बेनोसै आरो